मोसानायथ' मोसानायखौ आं मोसायोमोन मोसानायनि आङो आवगाय मोसायोमोन आमफ्राय दाथ' मोसानाय जाला आवगाय सिख्लायाव मोसायोमोन आरो बिदिनो फांसन थांसनाव मोसायोमोन आमफाय स्कुल नि प्रग्राम फ्राव मोसायोमोन आरो गामिफ्रावबो बिदिनो ज' ज' ओंखारनानै जोङो मोसायोमोन आरो मालाबा मालाबा बिदिनो बबेबा फांसन जानोबाथाय जोङो एक सप्ता सो सिगां ओंखारनानै जोङो नाथखबो खालामोमोन आरो दिन माबायोबोमोनबो आरो नाथखखौ सिगां सोलोंखाबाय सोलोंखानानै आमफ्राय दिन्थिबाय आरो माबा फांसन जाबा फांसनाव मोजांबो मोनोमोन आमफ्राय प्राइज बो मोनलाय लायोमोन बेबादिनो मोसानायखौ मोजां मोनोमोन आरो मोसायोबा मानि मोसानाया देहानि थाखायबो मोजां जेन'बा देहायाबो राफोद थायो रेजें जायो जेनबा सानाय सुनायाबो मोसायोबा खमायलाङो आरो सानफ्रोमबो मोसाबाय थानो हायोबाथ' मोजांसो आमफ्राय जोंहाथ' दा गथ' गथाय जाबाय दा अयबास गैला आरो बिदि मोसानाय जाला थेवब्लाबो मालाबा बिदिनो फिसाफोरा स्कुल आव प्रग्राम थ्रग्राम जायोबा मोसानाय सोलोङोबा मोसाफानाय जायो आरो मालाबा आमफाय थेवब्लाबो दा अयबास गैला बांसिन जाला आरो मोसानाय मोसानाय मोसानो हायोबाथ' बिराद मोजां आरो बेखिनियानो आरो